जय झूलेलाल असांजे भारत में घणेई हॉस्पिटलियूं आहिनि जीअं त एल सी मानेक शीतला हॉस्पिटल हिननि में चङा ई इलाज करण में ख़र्च अचनि था हिन करे असांखे चङो ई फाइनेंशियल प्रॉब्लमनि सां सामिनो करिणो पवे थो